हम आम बेचैत छी मालदह आम छै कलकतिआ आम छै मालदहके रेट की छियै दू सए रुपए किलो हए सए रुपए किलो होएत किसनभोग आम अढ़ाइ सए के किलो हए हँ अढ़ाइ सै के अच्छा अढ़ाइ सए के हँ ओएह अढ़ाइ सए के किलो छै दू सए के किलो छै केना लेबै हम कहलहुँ तऽ दू सए रुपए किलो छै अढ़ाइ सए के किलो छै हँ अढ़ाइ सए के किलो छै आम हँ दश बीस रुपआ कम कऽ दै छी आम कोन आम लेबै हँ तऽ बीस किलो के कलकतिआ आमके भाव कम कऽ देब बीस किलो लेबै तऽ कऽ देब बीस कहाँ दुन आरो कोन आम लेबै आम कलकतिआ मालदह लेबै किसनभोगो लेबै आ ओ फजली आम लेबै बीस किलो आ किसनभोग सङ्गे ओ कतेक आम लेबै ओ पचास किलो लेबै ठीक बहुत कम कऽ दिऔ तऽ सबकेँ दाम कम कऽ देब अच्छा ठीक छै कम कऽ देब नहि डेढ़ सए रुपए किलो आम दऽ दू ओहिपर हँ डेढ़ सए रुपए किलो दऽ देब नहि चलु सए रुपए किलो आम दऽ देब हँ ठीक छै नहि तऽ मालदहकेँ तऽ अलग बात ने छै मालदहकेँ अलग बात छै किसनभोगकेँ अलग बात छै नहि अहाँ कलकतिआ आम लेबै ठीक छै कम कऽ देब ठीक छै रखैत छी